मेरे हिसाब से योग व्यायाम से बहुत अलग है मतलब जैसे जिस का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है उसको योग करना चाहिए और जिस का मानसिक संतुलन ठीक है लेकिन उसका मतलब वज़न थोड़ा बढ़ गया है उनको व्यायाम की ज़रूरत है लेकिन अगर कोई इंसान को ये कुछ भी नहीं मतलब असुविधाएँ नहीं हो रही है उसको भी योग और व्यायाम चाहिए क्योंकि हमारा जो शरीर में व अंदर बहुत सारे प्रक्रिया होती रहती है उनको चालू रखने के लिए हम योग और व्यायाम का बहुत ज़रूरत है योग से दो काम हो सकता है आपका मानसिक संतुलन भी हो सकता है और आप के शरीर में वज़न भी घट सकता है आप का मन संतुलन रह सकता है लेकिन व्यायाम से आप के शरीर की में जो मानसिक संतुलन है इस से इतना ज़्यादा नहीं होगा लेकिन आप का योग से ये हो सकता है लेकिन आप का व्यायाम से आप की मांसपेशी में जो ज़्यादा ब ये जो ज़्यादा प्रोटीन व ज़्यादा जो फेट के अंश हैं वो सब घट जाएंगे और आप सुंदर लगने दिखोगे और आप योग से आप निखर जाओगे मतलब आप के मुँह को ज़्यादा उज्जवल दिखेगा आप शरीर ठीक रहोगे आप का खाना भी ठीक होगा मुझे लगता है यही एक फ़र्क़ है